इअं आसिपासि जीअं नंढा दुकानदार आहिनि या कुम्हार वार आसिपासि हूंदा आहिनि त न मतलबु कोशिश इअं ई रहंदी आहे कि उन्हनि खां या वधीक खां वधीक सामान असां वठूं और उन्हनि खे प्रोत्साहन ॾियूं जीअं असां ॾियारी अगरि थींदी आहे या कोई त्योहार हूंदो आहे त उहो बि जे का बि कुझु शइ ठहंदा आहिनि त उन्हनि खे प उतां ई वठण जी कोशिश कंदो आहे और सभिनी माण्हुनि खे बि उतां वठण जी लाइ मतलबु इंकरेज कंदो आहे कि माण्हू उतां वठे और उन्हनि जी बि मतलबु कमु थिए और उन्हनि जो बि थोरो कुझु उन्हनि खे महिनताणो मिलंदो रहे